हेलो सर जी सर मां जियो मां सुनील लीलाणी ॻाल्हायां थो जी सर त जियो फ़ाइबर में तव्हांखे कहिड़ो प्लान खपंदो फ़ोर जी वारो या फ़ाइव जी वारो वारो जी सर जी सर हिनमें मंथली आहे हिकिड़ो क्वार्टरली आहे हाफ़ हाफ़ इयरली आहे इयरली आहे मन हिक महीने जो टे महीननि जो छह महीननि जो ऐं हिक साल जो उने हिसाब सां सभु कराईंदा आहिनि त मां तव्हांखे हिकिड़ो कम कयांव थो हुनजी ॿ टे रेट्स तव्हांखे जेका बि आहिनि जेका बि डिफ़्रेंट डिफ़्रेंट प्लान्स आहिनि हू मां तव्हांखे ॿुधायांव थो हिकिड़ी पंहिंजो मंथली प्लान आहे मंथली प्लान में सर तव्हांखे रिक्वायर्मेंट कीअं आहे तव्हांखे टी वी बी वी हलाइणी आहे ऐं मोबाइल्स बि हलाइणा आहिनि न त सर मंथली प्लान में ॿ टे प्लान्स आहिनि सपोज जीअं तव्हां स्टार्ट आहे न टू हंड्रेड एंड नाइन खां थिए थो टू हंड्रेड एंड नाइन प्लस जी एस टी ॿ सौ नव रुपिया प्लस जी एस टी जी एस टी अलगि सां ॿ सौ नव रुपये वारे प्लेन में त ईअं आहे तव्हांखे ट्वेंटी एट डेज़ लाइ पो थर्टी एम बी पी एच जी स्पीड मिलंदी ऐं हुनमें तव्हांजा चारि मोबाइल ऐं हिक टी वी हली सघंदो जी चारि मोबाइल हिक टी वी ऐं हुनमें बि तव्हांखे सम्झी वठो जेकी ओ टी टी ऐप्स आहिनि हीअंर उहो पंद्रहं ओ टी टी ऐप्स जो सब्सक्रिप्शन मिलंदव गॾु जी जी ॿ सौ नव ॿ सौ नव रुपिया जी ऐं ऐं ऐं ॿियो आहे सर थ्री मंथ्स जो प्लान आहे थ्री मंथ्स जो प्लान आहे सर सम्झी वठो न हूअ तक़रीबनि अथव तव्हांजो एट सेविन्टी नाइन जो एट सेवंटी नाइन में तव्हांखे जेका ओ टी टी ऐप्स जो सब्स सब्सक्रिप्शन आहे न उहो वधीक मिले थो इन लाइ करे इनजो रेट थोरो नॉर्मल खां वधीक अथव ओ टी टी तव्हांखे थर्टी ओ टी टी जो सब्सक्रिप्शन मिलदव ऐं जीअं बाक़ी रेग्युलर जेकी तव्हांखे चारि चारि मोबाइल ऐं टी वी टी वी में तव्हां भई कोई ॿियो कोई डिवाइस बि तव्हांखे अगरि एड करिणो आहे नेट सां कनेक्ट करिणो आहे अलगि सां या कझु बि त हो बि थी थो सघे प्लस हाणे पोइ तव्हांजो छह महीने जो प्लान अथव उनजो रेट अथव सोरहं सौ असी रुपिया प्लस जी एस टी प्लस आहे सोरह सौ असी न आहे एक्चुअली सोरहं सौ वन सिक्स सेविन नाइन आहे हा वन सिक्स नाइन में तव्हांजो त सिक्स मंथली प्लान आहे छह महीननि लाइ अथव इनजी जेकी उ आहिनि हू सेम आहिनि जेकी बि स्पेसिफ़िकेशन उहो ऑलमोस्ट सेम ई अथव तव्हांखे स्पीड हिनमें थोरा इंक्रीज थी मिली सघंदी आहे फ़ोर्टी थर्टी खां फ़ोर्टी खां फ़िफ़्टी एब बी पी एच तईं स्पीड मिली सघंदी आहे ऐं हीअ बि जी पंज एम बी पी एस सर ऐं तव्हांजो सॼो इयरली प्लान अथव ॿ ॿटीह सौ नवानवे रुपए जो जी जी हुनमें तव्हांखे जेका ओ टी जेका स सिक्स मंथ में जेको ओ टी टी जो सब्सक्रिप्शन मिले थो हूअ प्लस एम बी स्पीड ऐं अनलिमिटिड डेटा जेको तव्हां यूज़ करे सघंदा जेतिरो तव्हां यूज़ करे सघंदा हुजो उनजो तव्हांखे पूरो फ़ाइदो मिलंदव जी डेटा अनलिमिटिड अथव

जी हूं

सर कोई वॾो हू कोन्हे हुनमें तव्हांखां तव्हांजो जेको बि बेसिक डेटा आहे त अन हलो आधार कार्ड आधार कार्ड मोकिलाए छॾोसि आधार कार्ड जीअं ई तव्हां त त तव्हांजा तव्हांजा लोकल जेका बि कोऑर्डनैटर हुजनि त उन्हनि खे तव्हां उन्हनि खे तव्हां तव्हांजा डिटेल्स बि आधार कार्ड ॾियो ॾई स ॾई सघो था आधार कार्ड ॾई तव्हांजी डिटेल लिखाए जेकी बि डिटेल तव्हां डिटेल लिखायो था उन हिसाब सां तव्हां जियो फ़ाइबर जो डिवाइस तव्हांखे मिली वेंदव तव्हांखे लोकल कंपनी थी लॻे तव्हां ऑनलाइन बि असांजी जेकी जियो जी वेबसाइट आहे हुतां खां कलेक्ट करे था उ उतां तव्हां ऑर्डर करे न घुराए था सघो ऐं जेको बि रिचार्ज आहे रिचार्ज डिवाइस डिवाइस जा जेका चार्जिस हूंदा हूअ अलगि रहंदा हिकिड़ो वन वन टाइम चार्जिस आहिनि हू ख़ाली जेको जियो फ़ाइबर जो डिवाइस लॻंदो न उनजो ख़ाली डिवाइस जा जेका वन टाइम चार्जिस आहिनि टू हंड्रेड रुपीज़ हा न बा बा बाक़ी जेको बि हूंदो उहो तव्हांखे ऑनलाइन तव्हांखे सभु डिटेल्स मिली वेंदव त रिचार्ज रिचार्ज जी बि ऐं तव्हां पंहिंजे तव्हांखे पंहिंजे हिसाब सां रिचार्ज कराइणो हुजे त बि तव्हां कराए सघो था ऐं तव्हांखे भई लोकल तव्हांखे केरु प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर हुजे उन वटा बि रिचार्ज कराए था सघो ओके सर त छा फ़ोर्टी खां फ़ीफ़्टी एम बी पी एच सर जी जी जी प्राइज सर ॿटीह सौ नवानवे रुपिया अथव प्लस जी एस टी हूं ओके ओके जियो में फ़ोन करण लाइ धन्यवादु तव्हांजो ॾींहुं शुभ रहे